जय झूलेलाल असांजे खेत्र में इलाही जॻह आहिनि जिते ॿाहिरां माण्हू अचनि था घुमी करे इलाही कुझु ॾिसी सघंदा आहिनि खाई पी सघंदा आहिनि ख़रीदारी करे सघंदा आहिनि जीअं चांदनी चौक में शॉपिंग लाइ इलाही जॻह आहे कपिड़ा ख़रीदे सघंदा आहिनि उते रेडीमेड में बि ऐं अनस्टीच्ड बि ऐं गौरी शंकर मंदरु आहे हुते शीश गंज गुरुद्वारो हुनजे भरिसां ई लालक़िलो जामा मस्जिद इहे सभु घुमण जे लाइ इलाही सुठियूं जॻह आहिनि मॉल बि आहिनि वॾा वॾा हिते ठहियल आहिनि ऐं मेहरोली में कुतुबमीनार आहे कनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदरु बंगला साहिबु गुरुद्वारो ऐं बिरला मंदरु इहे सभु जॻह घुमण लाइ इलाही सुठियूं आहिनि हुते ॾाढो मज़ो ईंदो आहे खाइण पीअण जी इलाही जॻह सुठियूं आहिनि हुते ऐं कमला नगर में शॉपिंग जे लाइ इलाही ॾाढी सुठी जॻह आहे हिते सॼी यूनीवर्सिटी आहे इलाही वॾा वॾा सभु सभु सभेई कॉलेज यूनीवर्सिटी जे आसे पासे सभु कॉलेज आहिनि ऐं अक्षरधाम मंदरु अक्षरधाम नोएडा जे पासे आहे ॾाढो सुठो आहे उते साढे टी सै रुपए जी हिकु माण्हूअ जी टिकट लॻंदी आहे ऐं सॼो ॾींहुं अंदरि घुमीं सघंदा आहिनि अंदरि पिच्चर बि ॾेखारींदा आहिनि ऐं एक्ज़ीबिशन बि आहे ऐं लाईटिंग शो बि आहे शाम जो लाईटिंग शो ॾिसण में ॾाढो मज़ो ईंदो आहे हिते अंदरि खाइण पीअण जो बि पूरे अरेंजमेंट आहे रोहिणी सेक्टर सतरां में मेट्रो वॉक आहे हुते अंदरि ॿारनि ॿारनि जे लाइ खे मतलबु इलाही जॻह खे उहो गेम्स वग़ैरह आहिनि ऐं एडवेंचर पार्क आहे अंदरि बोटिंग थींदी आहे ऐं शॉपिंग जे लाइ बि इलाही सुठी जॻह आहिनि अंदरि अंदरि खाइण पीअण जी बि इलाही दुकाना आहिनि उते बि ॾाढो सुठो खाई खाइण पीइण जो अरेंजमेंट आहे दिल्लीअ में इलाही जॻह आहिनि जिते घुमी करे माण्हू खाई पी सघंदा आहिनि ऐं इलाही कुझु ॾिसी सघंदा आहिनि इंडिया गेट चिल्ड्रन पार्क चिल्ड्रन पार्क में इलाही वॾा वॾा झूला लॻियल आहिनि रोशनारा पार्क में ऐं हिते जेपनीज़ पार्क आहे रोहिणीअ में हुते ॾाढो वॾो पार्क आहे इलाही इलाही वॾी एकड़ ज़मीन में पूरो पारक फहिलियल आहे हुते म म ॿारनि जे खेॾण लाइ झूला बि लॻियल आहिनि ऐं हुते वॾा वॾा माण्हू बि ईंदा आहिनि क्रिकेट खेॾंदा आहिनि बोटिंग जो बि अरेंजमेंट आहे उते